जि'यां कि अस गल्ल करचै कि मतलब सटिंचिंग दी गल्ल करां अ'ऊं अपनी गल्ल करनी आं तां मिकी अगर सारें शा मुश्कल कोई चीज लग्गी ऐ तां ओह् लग्गेआ हा गरारा सूट गरारा तिन्न लेअर आह्ला होंदा दो तिन्न टाइपां न इक लेअर आह्ला गरारा होई जा दो लेअर आह्ला होई जा तिन्न लेअर आह्ला तिन्न लेअर आह्ला गरारा जेह्का आ तां उस्सी अ'ऊं ओह् मिगी बड़ा मुश्कल लग्गेआ हा केईं बारी क्योंकी ओह् मिगी मतलब समझ निं लगा दी उसदा ट्रैंड दे बड़े ज्यादा चला दा बड़े लोग ब्याह् च उस्सी गै पाना करा दे पसंद करा दे ते मिकी उस्सी बनाने च बड़ी ज्यादा मतलब मुश्कल आई ही उस्सी बोह्त ज्यादा मिकी टाईम लग्गेआ हा मतलब इक लेअर आह्ला बनाना होऐ ते फ्ही उस्सी बंदा फ्ही कोशिश करदा दूई आह्ला त्री आह्ला पर त्री आह्ला बनांदे जेहका मिं बड़ा ज्यादा मतलब बड़ा गै डिफीकल्ट कम्म जेह्का लग्गेआ हा उस्सी मतलब कि में उस्सी करने आस्तै बड़ा ज्यादा टाईम बी मीं बड़ा लग्गेआ समझ गै निं लग्गा दी में केह् इस्सी में सलाई मारनी फ्ही उदेड़ना फ्ही उस्सी सलाई मारी क्योंकी उस्सी फिटिंग निं औनी अच्छी ओह्दी ते होर चीजां मतलब सलाई दी इन्ना मुश्कल मीं कोई चीज निं लग्गी जिन्ना एह् कि गरारा आह्ले सूट कीता हा ते मतलब गरारा लग्गेआ हा शर्ट ते इन्नी नीं होंदी बंदा बनाई लैंदा सलाई करी लैंदा उस्सी पर जेह्का ओह् हा कि ओह्दे गरारे दी लेअर आह्ले लेअरां जेह्कियां उस्सी फिटिंग निं दी बड़ी गै ज्यादा मीं प्रॉबलम आई ही बड़ा मुश्कल होआ हा ते में बड़ी मुश्कलैं कन्नै सीनां लग्गी मिगी दो तिन्न दिन जेह्के उस्सी मतलब उसदी फिटिंग दी समझ गै निं लग्गा दी केह् ऐ बगैरा इक साईड दा दूई साईड उदेड़ना प'वै फ्ही कर फ्ही उदेड़ना प'वै ते उस च मेरा बोह्त ज्यादा टाईम लग्गा इन्ना ते मिकी लगदा में स्टाटिंग च बी सूटै अपनै ई निं दित्ता हा इक जदूं सटाटिंग च सीन लग्गी ही स्टाटिंग च सिक्खन लग्गी ही उस्सी मिकी न मतलब सींदे सींदे गै बंडा ट्राई होई जंदा बंदा इक भाई ओह्दे ते मतलब ओह् आई ही ओह्दे उप्परां आई ही तां गै ते मेरा मन करा दा हा की चलो अपने इसी छड्डी दिंन्नी अ'ऊं क्योकि मेरे कोला बना दा निं हा इन्ना शैल में सोचा दी ही कि इस्सी छड्डी रौंह्ना दिंन्नी आं इस्सी लेकिन फ्ही सोचेआ चलो अज्ज में मतलब कम्म करा दी आं ते कोशिश करनी आं अच्छे तरीके कन्नै इस्सी करी में केईं बारी मता हारी इस्सी ओह् करने आस्तै बनांदे बनांदे ते बी लास्ट मौकै में इस्सी मतलब बनाई लेआ किन्नी मुश्कलां थोह्ड़ा इ'यां पर एह् ते डिफीकल्ट कम्म पर अज्ज ते में इस्सी इन्ना मिगी लगदा निं ऐ क्योंकी अज्ज पता चली जंदा कि एह्दा ओह्दा में कि'यां इस्सी केह् करना पौंदा कि'यां इस्सी फिटिंग आह्ननी पौंदी केह् इस्सी जेह्की लेअरां ऐ उ'नें ई कि'यां जोड़ना केह् आकदे कि'यां उ'नें ई जोड़ना अहें मतलब केह् केह् करना होंदा प्रैक्टीकली कोई बी कम्म जेह्का ऐ ते इक बारी करी लैंदे इस्सी ओह् कम्म इस्सी लगदा पर स्टाटिंग च जेह्का थोह्ड़ा मतलब कोई न्यू कम्म होऐ तां मुश्कल लगदी गै इस आस्तै मिगी मतलब टाईम ते इस्सी लग्गेआ गै हा